तशें पळोवंक गेल्यार सोशल मिडीया आनी दिसाळें नेमाळें छाप्य माध्यमांत चड फरक ना दोनूय खबरो तश्योच छापतात पळोवंक गेल्यार पुणी आताच्या जगांत सोशल मिडीया चड वावरता पळोवंक गेल्यार कित्याक लोकांकूय आता तसो टायम ना पेपर घेवन वाचूंक बसपाक पयलींच्या काळांत कितें जाताले लोक घराच कडेन आसताले आनी पेपर घेवन वाचूंक बसताले पूण आताच्या हेतूंत मॉबायल येयला कंप्यूटर लॅपटोप्स आसल्या कारणान लोक चडशे सोशल मिडीयाचेर वयता लोकांक टायम नासल्या कारणान तें चडशें आतां थोडक्योच खबरो कितें गावता जाल्यार पळयता तसोच जर तशी कितें खबर आसली जाल्यार ते डिटेलांत वयता सोशल मिडीयाचो फायदो कितें आसा तूं खंयसरूय वाचूंक शकता अशें नी कि तूं एकीच कडेन बसोंक जाय अशें ना बसीन ट्रॅवल कर घरा कडेन बस आनी खंय मोबायल ऑपन कर लॅपटॉप ऑपन कर आनी तुका तेजेर सगळ्यो खबरो गावतात जगांत कितें घडला तितक्योय पूण एक तशें पळोवंक गेल्यार तुका मोबायल जावो डिवायस सोशल मिडीयाचेर गेलो जाल्यार मागीर नॅटवर्क जाय तुका मागीर नॅट जायें अशे तुकां म्हारग पडटा ते पळोवंक गेल्यार पूण निमण्या हेतूंत कितें आसा छाप्य माध्यमान तुकां घरा कडेन मात्सो शांत असो निव्जपॅपर बसून तुका सारको एका कोनशांत वाचूंक गावता सो तुकां तशें कांय डिस्टर्बंस ना जाल्यार निव्जपॅपर घेवन बसपाचो पूण चडशें लोक आतां सोशल मिडीयाचेर वयता छाप्य माध्यमांत खुबशे कमी वयतात आता पूण पळोवंक गेल्यार तशें दोनूय तशें निव्ज पळोवंक गेल्यार तशें बरेंच दिता